असां उणिवीह सौ असी जा पैदा थियलु ॿार आहियूं त असांखे बुक्स फिज़िकली पढ़णु वणंदा आहिनि लाइब्रेरी मे विज़िट करे जाम सारी लाइब्रेरियूं विज़िट करे या किथां बुक्स वठी करे पढ़णु वणंदा आहिनि इलेक्ट्रॉनिक वर्ज़न पढ़ण जाम घटि वणंदो आहे घटि पसंदि आहे पर अॼुकल्ह समय जी मांग आहे त कुझु आर्टिकल्स मां पेपड़ कुझु जर्नल्स मां पेपड़ पढ़ंदा आहियूं जॾहिं ज़रूरत हूंदी आहे न त त फिज़िकल फॉम में जेको बुक पढ़ण जो मज़ो ईंदो आहे उन में गुम थियण जो सवादु ईंदो आहे उहो मशीनुनि ज़रिए कंप्यूटर ज़रिए मोबाइल ज़रिए पढ़ण में सवादु घटि ईंदो आहे मूं हिकु ॿ ऑडियोबुक ॿुधो आहे कुकू एफएम एप ते हिंदीअ में बि ॿुधो आहे इंग्लिश में बि ॿुधो आहे ऐं हिक ॿिए ॿिनि भाषा में बि ॿुधो आहे उहो वरी बि वणंदो आहे छो त ॿुधण में मज़ो ईंदो आहे असां कुछ पढ़ऊं नथा त अखियुनि ते ज़ोर न पवंदो आहे पर तॾहिं बि मां चवंदमि जेको फिज़िकली बुक पढ़ण में हथ में बुक खणी पढ़ण में मज़ो ईंदो आहे उहा इलेक्ट्रॉनिकली बुक पढ़ण में सवादु किथे आहे